आंनि जायगायावथ' दाउनि फोरखौ आं नुयो गोबां मेरला रोखोम नुयो नुनायाव दङ दाउस्रि दं दावब' फारौ न'नि दाउ हांसो हांसो राजा ओमफ्राय ओम हांसो सिलारि दाउब' दाउराइ दाउथु ओमफ्राय ओम बाथ' दाउलुर फारौ ओमफ्राय ओम सातभाय दाउसेन दाउ गुलदुब ओमफ्राय फेरेंगा बेफोरबायदि नुयो